उधमपुर च मेनली ते इक्कै रांह्दे केह् आखदे बाजरा होई गेआ चरी होई ते मक्कां होई गेइयां गेहूं होई गेआ चौल होई गे बस इ'यै रांह्दे बाकी दालीं दुलीं च मांह् दी दाल होई होर फरूट फरूट ते बड़े लगदे संतरे होई गे लिचियां लुचियां होई गेइयां अम्ब अम्ब बड़े थ्होंदे इत्थैं बड़े ज्यादा अम्ब बाकी सब्जियां सुब्जियां ते लगदियां गै न जेह्ड़ी सबतुं मेन उधमपुर डिस्टिक च नी लेकिन जेह्ड़ी रामबन भद्रवाह् डोडे आह्ली साइड बी इस साइड राजमां बड़े होंदे राजमां रूजमां होंदे ते बाकी होर केह् ऐ मक्कां लगदियां जेह्ड़ियां ओह् सर्दियें च लगदियां मक्कां सर्दियें च मक्क मक्कां मुक्कां बडोंदियां ते गर्मियें च लगदे गेहूं लगदा ते गेहूं दे कन्नै कन्नै होर गै चौल चूल लगदे चौल लाने दा एह् ऐ पैह्लें बाड़ी जाओ बाड़ी खू मतलब खेत खेतें बिच्च जाओ ते उसी ट्रैक्टर लेइयै बाड़ी बनाओ चौल राह्ने बेल्लै जां फ्ही कोई तुस दांद दूंद लेइयै जाओ जेह्दे ने बाड़ी बुड़नी होग न चौले गल्लैं बनानी उत्त पानी होना चाहिदा चिकड़े आह्ली बाड़ी होनी चाहिदी फ्ही ओह्दे कन्नै केह् होंदा चौल राही सकदे तुस चौल चूल राहो चौल दा इक ओह् होंदा बीऽ जन ओठल ओह् राहियै चौल लांदे फ्ही मक्कां मुक्कां लांदे गर्मियें सर्दियें च मक्कें गी गोड्डी चाड़ो मक्कां बी बड़ियां सोनियां सोनियां होंदियां बड्डियां बड्डियां गर्मियें च जेह्के एह् लगदे गेहूं एह् ओह् करो पाड़ी पूडियां राहियै ते लाओ ते फ्ही बड्डो बुड्डो फ्ही पेआओ उ'नें मशीनां जाइयै फ्ही ओह् जेह्के फुलके बंदा खाने आह्ला बनदा बाकी फरूट ते इयै जेह्के संतरे सुंतरे होऐ लिचियां लुचियां ते अम्ब बड़े सारे लगदे अम्ब बी मंडियै मुंडियै जंदे बिकदे बड़े सोह्ने सोह्ने अम्ब होंदे मिट्ठे बड़े बड़े तरीके दे दशैह्री अम्ब मालटा अम्ब लिची अम्ब कन्नै सब्जियां गोभी मटर भिंडी ते आलू प्याज बड़ी सारी सब्जियां लगदियां जेह्ड़ी मर्जी राहो बाकी गन्ने बड़े लगदे बड़े गन्ने लगदे इत्थें गन्ने गुन्ने बेचदे लोक गन्ने दी रौ कड्ढदे होर होर बी बड़ी सारियां चीजां होंदियां कन्नै चरी बाजरा होई गेआ जियां बाजरा गवें गुवें गी खलांदे भाड़ा भुड़ा बस इ'यै मेन ते होर केह् गै ऐ फ्ही बेचदे बूचदे बी हैन लोक उनेंई काडियां कुड़ियां लांदे